मुंहिंजे घर में पुठियां अॻियां मैदान ख़ाली आहे उन जे करे मां गुल फुल पोखिया आहिनि भाॼियूं बि पोखियूं आहिनि वाङण भींडी काकिड़ी लीमां दूधी मेथी पालक फूदिनो ऐं सावा धाणा बि पोखिया आहिनि घर जे भाॼियुनि में मिठास वधीक आहे ऐं ॿाहिरीं भाॼीअ में मिठास घटि आहे ऐं घर जी भाॼियूं पटे करे मां रोज़ु रधींदी आहियां ऐं फूदिनो बि साए मां चटिणी कंदी आहियां ऐं सावा धाणा म मूं पटे करे भाॼियूं सभिनि में विझंदी आहियां इनकरे मां सभु भाॼियूं पोखियूं आहिनि